राज्य में फंडिंग जे लाइ असां कोशिशि कंदा आहियूं की अॼ खां कैंपू लॻायूं ताकी माण्हुनि खे ॿुधायूं की असांखे जेको आहे समाज शेवा में असांखे माण्हुनि खे मदद करणी आहे असां हुन लाइ कैंप लॻाए करे माण्हुनि खां जेको आहे असां फंडिंग वग़ैरह अरेंज कंदा आहियूं ऐं हुन में जेको आहे उहो जेको असांखे पैसो ईंदो आहे उहो असां ग़रीब ॿार या जेके बि मतिलबु अहिड़ा माण्हू हूंदा आहिनि जेके पैसो जंहिं वटि न हूंदो आहे ऐं पंहिंजे स्वास्थ्य जो ध्यानु न रखी सघणु असां उन्हनि जे लाइ फंडिंग वरी ॻोल्हणी मथां ख़र्चो कंदा आहियूं जेको आहे ऐं असां उन खे जेको आहे मतिलबु माण्हुनि खे ठीकु करे छॾियो दवा दवा ॾई करे जेको आहे डॉक्टर ॾेखारे करे असां कंदा आहियूं असां कॾहिं कॾहिं फंडिंग जे लाइ मतिलबु अहिड़ा अहिड़ा मैसिज माण्हुनि खे मोकिलींदा आहियूं कि भई हिकु ॿारु बीमार थी वियो आहे कंहिंखे केंसर आहे कंहिंखे कुझु आहे हुन खे तकलीफ़ आहे पैसे जी त असां हुननि खे पैसे खे कीअं कठो कयूं त उन हिसाब सां हिकु अकाउंट नंबर ॾई छॾंदा आहियूं इहे बैंक में हुन लाइ ॿार लाइ अकाउंट खोले करे ऐं उन अकाउंट में माण्हू जेको आहे पैसो माण्हू ऑनलाइन मोकिलींदा आहिनि उहो पैसो काफ़ी कठो थींदो आहे उन हिसाब सां ॿारनि जो जेको आहे इलाजु थियो आहे या वॾो जो इलाजु थियो आहे घणा ई माण्हू आहिनि ॿुढा बि माण्हू आहिनि जंहिंजो अॻियां पुठियां माउ पीउ घणनि पैसो हूंदो ई कोने उहे वीचारा कीअं असां कोशिशि कंदा आहियूं की मतिलबु कॾहिं पेपरनि में कॾहिं मतिलबु वीडियो ते कॾहिं टीवीअ ते कॾहिं मैसेज में वॉट्सअप मैसेज में पंहिंजे ग्रुप में पंहिंजे शहर में ॿिया पंहिंजे रिश्तेदार में उहो मतिलबु मैसेज मोकिलींदा आहियूं ताकी उहो पैसो वधीक मां वधीक जेको आहे मिले ऐं वॾियूं वॾियूं बीमारियूं जेके आहिनि सभु थियो इन टाइप जी बीमारियूं जंहिंमे मतिलबु माण्हू खे बचण जी उमेदु घटि हूंदी आहे पैसो ॾाढो हूंदो आहे माण्हू ख़र्च न करे सघंदा आहिनि असां उहो जेको पैसो यूस कयूं जेको आहे ऐं हिन तरीक़े सां काफ़ी पैसो अची वेंदो आहे कॾहिं कॾहिं त पैसो हेतिरो अची वेंदो आहे की जेतिरी वधीक ज़रूरत हूंदी आहे उन खां वधीक पैसो अची वेंदो आहे ऐं इहे तरीक़ा ॾाढा सुठा आहिनि असांखे इहो जेको तरीक़ो अपनाइणु खपे कंहिं बि ग़रीब माण्हू खे कंहिं बि नीडी माण्हू खे जंहिंखे ज़रूरत आहे पैसे जी भई बिमारी लाइ उन लाइ इहा तरीक़ा सुठो आहे असांखे उहो तरीक़ो अपनाइणु खपे जेको आहे